हँ दीदी नमस्ते की हाल चाल अइ हूँ नर्सरीमे कोन कोन आमके गाछ अछि हमरा ठीक ठीक रेट बतेबै तहन आमके गाछ आमके लेबै पेड़ लेबै बंबइ बंबइ बला बंबइके आम है पेड़ है किशनभोगके जैसे कलकतिआके हो गेले बिज्जूके हो गेले ई सबके आमके पेड़ लेबै हमरा अच्छा बजै बुझाइयत है कनि तऽ किशनभोग किशनभोग आम चारि सए आ ओहिसँ आओर रेट कलकतिआके किशनभोग कलकतिआके जे छै अच्छा आ मालदहके मालदहके मालदहके

अच्छा आ लीची कतेक कतेकमे दै छियै आ बढ़िआँ लीचीके लेके आम आमके पेड़ लेबै किशनभोग बला पेड़ लेबै अच्छा ठीक छै हम रेट रेट पूछिके ने हमरा बतायब तऽ हम लेबै आमके पेड़ हूँ अच्छा हम एबै ने घूमैत घूमैत एबै ने तऽ हम बढ़िआँसँ पसंद कऽ के लऽ लेबै ओ आमके पेड़ पसंद हो जयतै ने तब हम लऽ लेबै चलू ठीक है तऽ घूमे फिरे लऽ नहि कहीँ गेलियै हँ की अच्छा हूँ हूँ ठीक छै तऽ अच्छा हमहुँ एबै घूमैत घूमैत आमके पेड़ लऽ लेबै हमहुँ लेबै किछु रेट बढ़ि जयतै ने तऽ हम लऽ लेबै आम किशनभोगके पेड़ प्रणाम ठीक तब की सब होइत छै कटहरके पेड़ नहि है कटहर पेड़ यऽ हँ ठीक छै रखैत छी तऽ